ہندوستان میں جن جو کھیل لوکل سطح پر کافی پسندیدہ کھیل مانے جاتے ہیں جیسے کہ کبڈی ہو گیا یا پھر کشتی ہو گئی ہاکی ہو گیا تائکوانڈو ہو گیا یا پھر مالکھم ہو گیا اس قسم کے جو کھیل ہوتے ہیں تو یہ انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچان ملنی چاہیے اور یہ جو ہیں تو یہ سارے جو کھیل ہیں وہ اپنی ماہرانہ تکنیک اور مضبوط تربیت کے لیے جانے جاتے ہیں اور ہمارے کھلاڑی جو ہیں تو بین الاققوامی میدانوں میں آگے بڑھنے کو آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں یہ کھیل ہماری ثقافت اور یہ ہماری ثقافت اور وراثت کا بھی حصہ ہیں اور جہاں تک بین الاقوامی سطح پر ان کی ان کی اور بھی زیادہ پہچان حاصل کرنے کا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اور ان ان کھیلوں میں جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ مستقبل میں بھارت کا نام کافی روشن کر سکتے ہیں